भोपाल शहर की स्थापना गोंड राजवंश राजा भूपाल शाह सल्लम ने छः सौ छियासठ में किया था उनके राज्य की राजधानी भोपाल ही थी जो अब मध्य प्रदेश का एक जिला और राजधानी है शहर का पूरा नाम या फिर पहले का नाम कहें तो भूपाल था जो राजा भूपाल शाह सल्नाम ने अपने नाम पर रखा था गोंड राजवंश राजाओं के अस्त के बाद यह सहकर कई बार लूटकर शिकार बना कई बार ऐसे हुआ कि यहाँ पर लूटपाट हुई तो भोपाल जो राजा जी थे उनने छठवीं शताब्दी में एक गोंड राजवंश के राजा रहे हैं वो जिन्होंने भोपाल शहर को बसाया था कहा जाता है कि तीन सौ पचास ईस्वी में भोपाल क्षेत्र के भोपाल क्षेत्र की जमीन गोंड राजाओं के आधीन हुआ करती थी परंतु तब यहाँ पर कोई रियायसी बस्ती नहीं थी लेकिन अब हमने देखने को मिला है कि यहाँ पे काफ़ी बस्तियाँ भी हैं इसके बाद लगभग चार सौ सालों बाद भोपाल पर गोंड राजाओं का शासन रहा कम से कम चार सौ साल तक भोपाल की आखिरी गोंड राजा का नाम निजहत शाह था जिन्होंने अपने सौंदर्य का वर्णन कथाओं में मिलता है रानी कमलापति इन्हीं की पत्नी थीं जिनका जिनका जो भोपाल की आखिरी रानियों में से एक थीं और जिनके नाम पर ही अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है और रानी कमलापति के नाम पर एक ब्रिज भी हमको देखने को मिलता है